ہیلو میں سویگی کسٹمر سے بات کر رہی ہوں میں بلقیس قمر بات کر رہی ہوں میں نے آڈڑ کیا تھا وہ آرڈر میرا کینسل ہو گیا لیکن میرا میرے پیسے ابھی تک میرے اکاونٹ میں واپس آیا نہیں ہے میں ہمیشہ آرڈر کرتی ہوں تو ہمیشہ مطلب کبھی کینسل ہو کرتی ہوں تو وہ پیسے واپس آ جاتے ہیں لیکن اس بار پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو گیا ابھی تک پیسے واپس آئے نہیں ہیں اور آپ جلد ہی جلد میرے پیسوں کو واپس کر دیجیے آپ سے درخواست آپ سے میں درخواست کرتی ہوں آپ میری رقم کو واپس کریں اے پی ایپ اے پی ایپ یا ویلیٹ فارم پر آپ اکاونٹ میں جمع کیا ہے جمع کیا جائے جیسے آپ آڈر دینے کے لیے استعمال کرتے تھے